नोंगौ आङो जेब्लाबो फुंआव सिखारनानै दस किल'मिटार फुङाव खारबाय थायो खारनाया जाहैबाय आंनि मोनसे हुदा

खारनायजों लोगोले आङो जेनाखि दिफेनसफोराव दिफेनसनि खारनो थाखाय थियारि खालामो दा सिगाङावबो खारनाया खारदोंमोन आसाम फुलिस दा बाहायबो मोजाङै मोजां खारनो हादोंमोन नाथाय इकजामावसो मोजां जायासै बेफोरबायदिनो कलेजफोराव माबाफोर फ्रग्राम एबा स्फर्थसफोर जायोब्ला खारनो थाखाय सामफ्रामबो दस किल' मिटार खारबाय थायो आङो दा बेफोरनो गाव खारनायजों लोगोसे गावनि थांखिखौ एबा केरियार दानो थाखाय आङो सानफ्रामबो खारनायजों लोगोसेनो बेफोरबायदि खालाम आरो गोबां गोबां साक्रिनि एफ्लायफोर फैयोब्ला खारनायनि बेफोराव बानायनो थाकाय एफ्लायफोर थियारि जागासिनो दङ' दा दिफेसफोरावबो आं खारनो नाजायो